وعلیکم السّلام جی بالکل شائنا ٹیلر سے بات کر رہی ہیں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں دو وقت پہ یہ تو مجھے بہت یونیفارم ملے تھے مگر آپ ڈیٹ بتا سکتی ہیں اچھا اچھا میں سمجھ گئی سمجھ گئی جی جی سمجھ گئی ہاں وہ تیار ہو چُکا ہے

ہاں میں نے دو انچ موڈھا بھی صحیح کر دیا ہے اور جو آپ بولی تھیں کمر تھوڑی ڈھیلی رکھنا تو وہ بھی میں نے ڈھیلی رکھی ہے ہاں ہاں میں نے وہ بھی کر دیا ہے اور انٹر لاک بھی کر دیا ہے جی آپ شام میں شام میں مغرب بعد آ جائیے اور آپ کی یونیفارم تیار ہے آپ لے جائیے اور کی پیمنٹ تو ہاف کر ہی چکی تھیں بس اور ہاف پیمنٹ آپ کو کرنی ہے اور آپ لے جائیے گا رسید لے آئیے گا بس ساتھ میں کیونکہ میرے میں ہو سکتا ہے دُکان پر ہی نہ ہوں میری بہن ہو تو آپ اُس کو دکھائیں گی اور بتا دینا آپ کا نام منتہا ہے وہ آپ کو دے دے گی اِنشاء اللہ

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائی تو اب بہت مشکل ہو جائے گا لیکن چلیے میرے پاس ایک ہے میں ارینج کر دیتی ہوں جی جی ٹھیک ہے میں کر دوں گی سب ہو جائے گا آپ آ جائیے گا جی جی ٹھیک ہے اِنشاء اللہ اللہ حافظ اور کوئی خدمت ہو آپ کی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے سلام السّلام علیکم